कराची हलिवो गिहरु मिठा संबोसा जलेबी साटा मावे जी मिठाई भुॻी मिठाई रसगुल्ला कारा ॼमूं मोहन थाल सिङर जी मिठाई सोन हलिवो पतीशो